हाँ मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा था वो उसका एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत ही अच्छा रहा जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा था कुर्ता उ उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और उसकी जो पैकेजिंग थी वो भी बहुत अच्छी लगी मुझे पैकेजिंग स्टाइल भी अच्छा था और सबसे बड़ी बात वो टाइम पे डिलिवर्ड हुआ जिस टाइम दिया था उसके पहले ही एक दिन पहले ही डिलिवर्ड हो गया है मुझे रिसीव हुआ है